जब छात्र एक शहर से दूसरे स्कूल जाते हैं तो वहाँ जो प्राथमिक शिक्षा जो सरकारी स्कूल में फ़ीस कम रहता है इसलिए बच्चे पढ़ने जाते है लेकिन वहाँ बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे कि बसें चलती हैं लेकिन बस रेगुलर चलती है रेगुलर बस चलने के लिए स्कूल से कोई व्यवस्था नहीं है प्राइवेट बसें चलती हैं जिसमें प्राइवेट बहोत प्राइवेट बसें बहोत ही ज़्यादा लेट करती हैं जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत ही असुविधा होती है क्योंकि प्राइवेट बस रेगुलर नहीं चलता है और उसका पैसा भी ज़्यादा रहता है और रेगुलर बसें नहीं चलती है यह सब चुनौतियाँ है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना और दूर जा कर पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है जिसके लिए एक बस चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है